हांव जेन्ना धाकटो आसलों नू तेन्नाच्यानूच म्हाका चित्र काडपाची खूब आवड आशिल्ली जशें आतां लोकांक भायले खावपाक बी आवडटा कपडे घेवपाक आवडटा तशेंच म्हाका ड्रॉइंग काडपाक आवडटा चित्रां म्ह चित्रकला म्हणजे फक्त अशें नू की म्हाका काडपाकूच आवडटा तें आतां म्हज्या जिवनाचो एक भाग जावन उरला आतां जेन्ना हांव कितेंय वस्तू घेता म्हणजे आतां कलर घेतले समज आतां हांवें ब्रश घेतले जाल्यार म्हाका खूब खोशी जाता त्यात प्रमाणें आतां जर कोण तें सामके वाप्रिना जाल्यार तितलोच दुखूय जाता म्हाका आतां समज हांवें एक नीव ड्रॉइंग काडलें जाल्यार हांव बाबा चित्तां की कशें काडपाचें कितें काडपाचें आनी त्या प्रमाणे सुरू जाता ना की बा काडूया चल ड्रॉइंग सुरू करुया आनी काडूंक लागलो तशें ना चितचें पडटा कल्पना आसता त्या प्रमाणें सो जशें आतां एक ड्रॉइंग समज हांवे काडलें नू म्हाका तें खूब आवडलें जाल्यार हांव ते इंस्टाग्रमार फॅसबूकार व्हॉट्सएपार सगळी कडेन घालता आनी मागीर इंस्टाग्रामार म्हाजी एक पॅज आसा त्या प्रमाणे लोक थयसर कमेंट्स करता की बाबा बरें आसा वायट आसा जी जितले बरे कमेंट्स येता तितले वायटूय कमेंट्स येतात पण ज त्या प्रमाणे म्हाका शिकूंक गावता नू की आतां बाबा हे हे चूक जाला म्हजे कडेन सो आतां फुडले हितून ते सामके करपाक ट्राय करपाचें त्या प्रमाणे आतां जशें लोक सुर्य पळयतात आनी चंद्र पळयतात रातचे म्हज्या दृश्टीन म्हाका आनीक कितें कितें दिसता तेंच हांव म्हज्या ड्रॉइंगानी काडपाक लगता आनी जशें की आतां एक चित्रका चित्र चित्रकार आसा तो आपल्या कल्पनाचेर आपल्याक जाय तशी कितें करूंक शकता